हेल्ल' ओइ दाङ'रिया ओइ माबा नों काजिरङायाव थाङो होन्दोंमोन नामा हैद अननानै आंखौबो दोनलांदोरा आं नुफेराखैलै ओमहो दिनैसिमबो आङो नुफेराखैलै आं जिब जिबिखौनो नुफेराखै एसे दिन्थिदोरा हायोबा फैसाथ' लानो हागोन हय ओमफ्राय जेबो गिनाङा हैद माबाफोरखौ माबा इसे मैदेरफ्रा इसे हानहरला बायबा ए आच्चा आच्चा आच्चा ओमफ्राय खय थारिगाव थांगोन तारिखा लादों रिजार्भ लाना थांगोन ने ओरैनो ओणफ्राय मा मा जुनार नुगोन बायदि हैद मोजांलै होनबा हैद थांफानोसै आं होनबा बिदिबा ओमफ्राय नोङो ओहो ओहो थांफेराखै आङो इसे अननानै आंखौबो लांफा अ थारिखखौ नों फिक्स खालामनायनि उनाव औ हा औ ओमफ्राय ओरैनो साबैसे ओरैनो जोंथ' सानै साथामल' थाङोबाथ' ओरैनो माबा भाराफ्राबो बारा थांगोन ना इसे

नङा नङा भाराफ्रा इसे बारा गोग्लैगोनना माबा इसे सानैल'द्राय थाङोबाबो लोगोआ सासे आंजों थांफानो नागिरबाय थादों बिनियाव फैसा दंना गैया आं इसे खबर लानांसिगोन ओमफ्राय ओरैनो साब्रैसो थांनो मोनबा मोजांमोन ना जोंहा माबा एसे खम बा बांद्राय गोलैगोनना नङाबा साथामल'द्रायबा भाराफ्राबो

दा जेसेबां हायो माने जोङो साब्रैनिफ्राय इसे बारासिन थांनो हायोबा मोजां आरो धैत माबा वाल दंजोबखायो नामा हजोंहाय माबा मानसिरा नायग्राफोरा जेबो गिनाङा ने ए आच्चा आच्चा गारिजोंसो बेराय गारिजोंसो गाखोनानै बेराय बेराय नायनांगौ आरोना ए बेखौ आं दा बिदिबाथ' मोजां दे बिदिबा नों थारिकखौल' फिख्स खालामदो अ औ ओमफ्राय आंखौ एसे खबर हरबानो जाबाय थांनायनि माबा दिनखालि दै आं रेदि खालामनानै दोननोसै थाखा फैसाखौ इसेबाबो सिगांनिफ्राय माबा खालामनानै दोनाबा जगार खालामनानै दोनाबा जानाय नङा दे होनबालाय दै बाहागि दोनलायनोसै दे